کیا آپ نے کبھی ستاروں کو آرام کرنے یا مراقبہ کرنے کے طریقے کے طور پر استعمال کیا ہے دیکھیے یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ستارہ جو ہے ستارے گر جاتے ہیں گرنے کے بعد بہت سارے انسان ڈر خوف کے وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی ستارہ گر گیا اب کیا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ سب ڈرنا نہیں چاہیے اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ تو اللہ کی مخلوق اللہ نے مخلوق کو بھیجا ہے دنیا کے اندر تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنی چاہیے توکل کرنی چاہیے اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنی چاہیے ستارے جو ہے گرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کیا نام ہے کہ مطلب یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا ایسا نہیں